जी हाँ मै पाँच नंबर बोल सकता हूँ एक हजार तीन सौ बारह चालीस हजार आठ सौ बयासी तीस हजार नौ सौ दस उनतालीस हजार तीन सौ बारह तिरेपन हजार नौ सौ बावन